आङो बिबार बारिआव बिफां गायनायाव मदद खालामनायनि बिमानथिया बेनोमोन जे जोंनि खाथिनि आयं आं बिसिनाव हायो बिफां गायनाय सानाव हाय बिफां गायदोंमोन मानोना बिफां थायोब्ला मोजां बार मोजां अक्सिजेन बेफोरखौ मोननो हायो आरो बिफां थायोब्ला फिथायबो मोनजायो आरो बिफांनि थाखाय मोजां बारहावा मोजां बार बेफोरखौ मोननो हायो सान्दुं गोसायाव सायायाव जिरायनो हायो बार खोलो खोलो मोनो बेनि थाखायनो बिफां गायनांगौ आं बेखौ बयखौबो बुङो बयखौबो बिमानथि होयो आरो आं बिफां लाइफां गायनो बयखौबो बिदिनो बोसोन होगोन जे बिफां लाइफां थायोब्ला जोंनि बुहुमा सोमखोर समायना गोथांजों बुंफबजोबगोन आरो जोंनि बुहुमनि सुबुंफोरा मोजां बार मोनगोन मोजां अक्सिजेन मोनगोन गोलोम बोथोराव मोजां बार मोनगोन आं बेखौनो सानो जे बिफां लाइफां थाबोला गुसु बार मोनो मोजां अक्सिजेन मोनो बारहावा मोजां मोनो आरो खायफा फिफां बिदिबो दं जे बेमार आजारफोराव मदद खालामो जेरै निम बिफां बेफोरो जोंनि माननाय आरो उदै साफा खालामनाय बेफोराव बिरात मदद होयो बिरात बिफां लाइफां दं जे जोंनि देहानि थाखाय बिरात मोजां आरो जों बिफां लाइफांनि सिङाव जिरायबा पांखा निख्रुइबो साबसिन गोजोन बार मोनो बेनि थाखायनो आङो बिफां लाइफां बा बिबार बेफोर गायनायनि बिमानथिया बेफोरनोजोब खि जोङो फिफां लाइफां बिबार बेफोर गायोब्ला जोंनि बुहुमा समायना रमायनायै थाबाय थागोन आं बेखौनो बोसोन होयो